हांव रजत नायक उलयतां म्हाका म्हजे मोबायलचे बिल चॅक करपाक जाय आहले कित्याक की म्हाका म्हजे बजट तयार करपाक जाय आहले सो म्हाका ते अर्जंट आहले चॅक करूंक आनी म्हाजो मोबायल नंबर एट झिरो एट झिरो फाय झिरो फोर एट फाय नायन हो आसा तुमी म्हाका हो बील अमावंट बेगीन सांगूंक शकता